ॾह अप्रैल उणिवीह सौ सतरि यारहीं नवम्बर ॿ हज़ार ॿ अठ जनवरी उणिवीह सौ नवानवें पंजवीह दिसम्बर उणिवीह सौ नवानवें सतावीह जून उणिवीह सौ चोहतरि